ہمارے علاقے میں مذہبی اور مذہبی روایات اور رسومات کی پیروی کے رلیٹیڈ اگر ہم بات کریں تو روایات تو دعائیں میں آ جاتی ہے اور بولنا چاہیے رسومات تقریبات بولنا چاہیے تقریبات جو ہے یہ تہوار وغیرہ میں آتی ہے تو ہمارے میں علاقے میں سب سے بڑے پیمانے پر منانے جانے والا تیوہار ہے عید الاضحیٰ اور پھر بولنا چاہیے رمضان المبارک ہے وہ بھی ایک تیوہار ہے ہمارے لیے اس کے بعد سب سے بڑا تو عید الفطر ہے اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے پھر رمضان المبارک آتا ہے تو یہ تو ہمارے تقریبات میں شامل ہو گیے ہم یہ سب یہی سب ہر طرف یہی دیکھتے ہیں کہ یار یہ تیوہار بڑی دھوم دھام سے مطلب یہ تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے

تو یہ ہماری مطلب مذہبی عبادات بھی ہو جاتی ہے اور ایک طریقے کا سکون بھی مل جاتا ہے اب دوہری مصیبت سے ہم بچ جاتے ہیں اور صرف اور صرف دعا کی وجہ سے اور رمضان کا